हम खेत में जब मिर्चा लगाते हैं तो मिर्चा की खेती में हम लोग तीन चार पाँच घंटा भी समय बिता दे कभी कभी एक घंटा धूप में आराम करके फिर दिन भर हम लोग को भी लग जाता है मिर्चा की खेती में मिर्चा में करते हैं पहले जब दौड़ाई की काम चढ़ाई की काम होती है तो दो तीन घंटा हम लोग मिट्टी चढ़ाते हैं ये सोचते हैं कि अगर बारिश हो जाएगी तो मिट्टी नरम हो जाएगी नरम होने के बाद में मिट्टी उठेगा नहीं फरसा से तो हम लोग घाम धूप भी नहीं देखते हैं धूप में भी खेती से मेहनत करते हैं ऐसे ऐसे दिन बीत जाता है हम लोग का पानी पीकर नाश्ता कर कर खेत में भी आता है हम लोग को खाना पीना ऐसे करते हैं मिर्चा की खेती में अगर गोभी हुआ तो गोभी में तो थोड़ा मेहनत नहीं है सबसे मेहनत मिर्चा के खेती में है और टमाटर के भी खेती में ज़्यादा मेहनत नहीं है ऐसे ऐसे हम लोग समय बिताते हैं कि ताकि हमारा हम लोग मेहनत किए हैं तो कम से कम हमें फायदा तो मिलना चाहिए पौधा लगाए तो जब उसका पौधा जब जब उसका बीज होता है तो एक गोली टूटता है तो नौ सौ आठ सौ कभी हज़ार रुपए कभी बारह सौ का भी बिकता है ऐसे ऐसे मिर्चा तोड़ने जाते हैं तो एक सुबह से चले जाते हैं मिर्चा का फल तोड़ने के लिए तो चार पाँच छः बजे तक भी कभी कभी हो जाता है पाँच बजे तक तो एकदम हैं ऐसे ऐसे हम लोग समय बिताते हैं खेत ही में रहते तो थोड़ा सेहत भी अच्छा पड़ता है गेहूँ की जब खेती होती है तो हम लोग देखने आते हैं कि देखें कोई भैंस कोई गाय तो नहीं चर रही है खेत में वो भी सेहत के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि तोड़ेंगे औड़ेंगे तो सेहत की अच्छी होगी